ओरैनोथ' जोंहा जाहैबाय ब्रम्ह बाथौ बिबार आरो ब्रम्ह फालियो आरो जोंहा नखरावहाय बिदिनो बिस्तिबार समबार जेवारि सावनाय जायो मिरामिस बिस्तिबारावहाय मिरामिस फालिनाय जायो आरो जेनोबा बाथौ धोरोमखौ लाबाय जेला जोंङो धोरोम बायदियैनो सोलि नांगोन फुजिनांगोन बेफोरखौनो जोंङो गोलाव समनिफ्रायनो फालिबोगासिनो आरो जोंहा बिदिनो लोखि फुजा लोखि फुजायाव जोंङो मोनाबिलि समाव प्रसाद होनानै गय फाथै जरा बिबार होनानै जोंङो फालिनाय जायो नखरावहाय आरो ओंखाम गोरलैआवहाय जोंङो माइरं गोरलै बावनाय जायो ओंखाम गोरलै जानाय जायो आरो जोंङो बिस्वकर्मा फुजाखौ फालियो गनेश फुजा फालियो जोंहा बोसोराव खेबसे फैनाय फुजाखौ फालियो आरो आरो बोसोर गोदाननि जोंङो आवाथि सावो बोसोर गोदानाव जोंहा गामियैनो रायजोआवहाय एक तारिक आवहाय जोंङो बोसोर गोदाननि आवाथि सावो आरो गामिआव सावखांनानैहाय जोंहा गाबागाव नखर नखर बोसोर गोदाननि नामै जोंहा नखराव फुजा होनाय जायो आवाथि सावो जेनोबा जोंहा बर'नि धोरोम फालिनांगौ हिसाबै जोंङो सानसे सिगां जोंहा बाथौखौहाय पुराना बाथौ बेरा दुमनायखौहाय जोंहा बाथौ बान्दोबास बाथौ बान्दोबा होननायखौहाय बाथौ नि बे दुमनायखौ हाय बोखारनानै गोदान बेरा होनाय जायो औवानि बाथौ दुमफिननाय जायो आरो बिखौ

गय फाथै जरा होनानै दै शांति जेवारि साखि सावनानैहाय जोंङो बे बाथौनि गोजाम बेराखौहाय जों बोखारो आरो गोदान बेरा दुमना होयो आरो अखा नायै जोंहा फुंनिफ्रायनो साजायनानै लेरनानै मानानै गोदै गोबाब प्रसाद बायदिसिना होनानैहाय गय फाथै जरा होनानै जोंङो बाथौखौहाय जोंङो मोनसेआ जाहैबाय गाला गुला नखर फोथारनाय मानाय बेफोरखौहाय बे प्रायसित बायदि नखराव शांति जानायनि सावस्रां ग्रोयो आरो बिनि उनावहाय जोंहा बोसोर गोदाननि नामै आवाथि सावनाय जायो बिदिनो धोरोमखौ लाबाय जेला धोरोम बायदियैनो फालिबाय आरो जोंङो बोसोर गोदानाव होनाय जायो आरो जोंहा ओंखाम गोरलैआव ओंखाम गोरलैनि बावो लोखि फुजायाव लोखि फुजानि होयो बिस्वकरमा समाव बिस्वकरमानि होयो आरो गणेश फुजायावहाय जोंहा गणेश फुजाखौबो फालिनाय जायो शिबरात्रि फुजा फालिनाय जायो धोरोम नखरावहाय गोलाव जारिमिन थानाय हारिमु धोरोम फालिनायानो बेनो आरो जोंहा जोंहा हिंदु हिंदु नालाय जोंङो गोदोनि आबै आबौनि बाथौ धोरोमखौनो फालिबाय बिबार होनानै बावबाय आरो बिखौनो फालिबोगासिनो नखराव नोंङो लोमजा साजा जायोबा जोंहा दिनै बे बाथौआवनो आफा बोराय बाथौनिआवनो आर'ज गाबो बेयावनो जोंङो जोंनि लोमजा साजा नखराव बायदिसिना जानायखौफोरखौ जोंङो बोर बियो जोंङो जोंखौ जोंनि थाखाय जों बोर बिनानै लायो जोंखौ नायो आरो जों बिसोरखौबो फालिनाय जायो ओंखायनो जोंनि बर'नि जोंनि नखरनि जारिमिनारि हारिमुनि धोरोम फालिनायानो जोंनो जोंनि बे ब्रम्ह बिबार बाथौआनो आरो आरो जोंहा फिसा फोरनि बार्डे समावबो जोंङो आवाथि सावनाय जायो फिजाजोफोरनि बार्डेफ्राव जोंहा फालिनांगौ जायो फिसानि मोजांनि थाखाय जोंहा बे आफानि नामै आफा बोराय बाथौखौ लानानैहाय नखराव आवहाथि सावो फुजा होयो गोदै गोगाब प्रसाद होयो जोंहा बे धोरोम खौनो फालियो आरो नखरावहाय जोंहा ब्रम्ह बिबार बिबार बाथौखौनो फालिनाय जायो